नंगौ आं ना हमनायाव माखासे आबहावायारि जेंना मोनो अब्लाबो आङो नाखौ हमनो मोजां मोनो थेवबो नाखौ हमनो मोजां मोननायनि थाखाय आं हमो माखासे दै गुबुंले जानायनि थाखायबो इसे उसुबिदा जायो अब्लाबो आङो हमो आरो नाखौ

दै गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा हाखर हाला बिलो बिलोमा जोंनि दा अब्बयसे बोसोराव दै गुबुंले जानाया नंगौ सैथो बेखौ आंबो गनायो नाथाय अब्लाबो आं नाखौ हमनानै जानो मोजां मोनो जेब्लाबो आं नाखौ हमनो मोजां मोनो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोनथों